नमस्ते

और क्या चल रहा है टीम में अच्छा तो मतलब अच्छा चल रहा है सब कुछ तो क्या प्रोसेस है इसका फिर

अच्छा जी तो आगे का मतलब क्या मतलब क्या मतलब खेल में सारे बच्चे मतलब वह हैं नै

हाँ जी हाँ तो देखिए मतलब अच्छे से करवाइए ताकि हमारा मतलब बच्चा जो है वह आगे मतलब अच्छा कर सके तो उनको अच्छे से तैयार

तो

ओह तो मतलब जो यह जो है जो खेल का आगे का मतलब बच्चे पर ध्यान दीजिए ठीक है जो आप टीम मेंबर है तो

हाँ जी तो हम हाँ तो हाँ जी तो हम हम भी यहाँ से मतलब पूरा सपोर्ट करेंगे मतलब जो आगे का वह है वह मतलब ध्यान रख कर बच्चों मतलब आगे जो अच्छा से खेल सके जी हाँ जी बोलिए

हाँ ठीक है हाँ ठीक है मैं कोशिश करूँगी अगर टाइम मिलेगा तब मैं आ जाऊँगी ठीक है तो मैं आ कर मतलब अच्छे से जी ओके ठीक है मैं कोशिश करूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आ जाऊँगी ठीक है तब तक आप मतलब अपना जो वह है कीजिए ओके ठीक ठीक है